जोंनि चिरां जिल्लायावथ' थांनाय सिगां समाव आरो बेफोरबादि बांद्राय रांखान्थियारि बेबादि बिथायारि हालोदफोर जेरै लामा सामा हान्थिनाय जेरै दै बारनांगौ सुबुंफोर बिसोरनि थाखाय हान्था मेलायारि लामा आरो बेबादि बाजार आरो थाग्रा जायगाफोरनि न'नि थाखाय बिबादि जौगानाय नङामोन आरो रांखान्थि बेबादि बिथायारिफोराव एसेब्लाबो जोङो दा नैबे नैबे दा सेलिफुनाय थाबाय समाव जोङो एसेब्लाबो साेलायनाय नुदों आरो सिगां समावथ' जेरै माबा मोनसे लामायानो होन जेरै गामि गोथौ ओनसोलनि मानसिफोरा हान्था मेलायारि लामा थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां बिबादिनो जेंनायाव गेग्लैनांगौ जायोमोन जेरै दै गिदिर दंब्ला बे दैनि बारै गामि दङब्ला जेरै फरायसालियाव फैनाै थाखाय बेखाै बारनाे थाखाय जोंनो हान्था मेलायारि लामा जेरै बेफार फालांगि खालामनायावनो होन माबा मोनसे खामानिनि थाखाय फैनाे फैनांगौ जायोब्लाबो बेफोरनि थाखायनो फैनाे हायामोन दा नैबे मुगायाव एसेब्लाबो साेलायनाय लाबोदों आरो हान्था मेलायारियाव आरो जेरै बाजारफोराव फाननाय बाजारफोराव मैगं थाइगं फाननायावबो सिगांनि समाव मुवा बेसादफोरा दाम गैयामोन रांखान्थियारियाव बिफोरनि थाखैबो खम जाबाय जादोंमोन जानो हागौ आरो बिफोरनि थाखायबो ओमफ्रायाे दाथ' इसेब्लाबो मुवा बेसादफोरनि दाम जेरै मैगं थाइगं फानलु फानलु माइरं बेफोरो दाम जाजोबबाय आरो दानि मुगायाव बेफोरनि थाखाय दिनै रां खान्थियाबो गोजौआव दावखोलांगासिनो दं आरो लामा सामाफ्राबो सिगांनि समाव बिबादि मोजां फिस मोजां रद जों फिस बानायनाय बिदि नङामोन आरो सिगांनि समाव दाथ' नै जेरै थाङो जाें जेरैबो बेबादि लामाया जेरैबो फिस जाजोबबाय आरो जोंनि थाखाय हान्था मेलायारि लामायाबाे जोंनि थाखाय मोजां जाबाय आरो जोंनि बेफार फालांगियावबो जौगाबाय थागोन आरो जौगागासिनो दङ बेयो दा मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनो दं आरो आं बिफोरखौ दा नुनो मोनदों बिफोर सोलायनाय दाथायफोरखौ नुनो मोनदों आरो समाजाव जेरै सिगांनि समाव माबा मोनसे मेल मिटिं फोर खुङोब्ला खिन्थाबायनो हायोमोन खिन्थाबायनांगौमोन हालमाजि दङमोन नाथाय दा मुगायाव जों बिबादि मबाइल फन मोनबाय मबाइल फन जोंबाे जोङो सेर खालामलायनो हायो खिन्थालायनो हायो आरो जों गासिखौबो जोङो दा नैबे जोंनि चिरां दिसट्रिक आव आरो सोलायनाय आरो जों बिबादि जौगागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों आराे सोलायनाय लाबोगासिनो दङ आरो उनाव जेन' मोजाङै मोजां सोलायलांबावो बेनो आरो